आं मोजां मोननाय जामुङा जाबाय बर'नि थ्रेदिसोनेल ओंख्रि जेरै नार्जि अनला नार्जिजों अमा अनलाजों मेवाय सबाय दाव एम्फौ लाथा एनजर एम्बु बेदर

जोंनि ट्रायबेल माहारि एबा बर' माहारिया जाग्रा खायद' हिसाबै जोङो अमा दाव एम्बु एनजर खुसिया बेफोरखौ बांसिनै बाहायनाय जायो बिब्दिनो माखासे जाग्रा खायद' एबा आदारखौ जोङो गावबा गाव न'आव बा गावनि न'आव हारसिं बानायनानै जायोब्ला गोथावसिन मोनजायो गोथावसिन मोनजायो माने गावनि गोसो बादि मुवा बेसाद नांगौ जानाय ओंख्रियाव होनांगौ बेसादफोरखौ गोसो बादि होनानै जानो हायो हटेल रेसट'रेन्टफ्राव जायोब्ला नों फसायनाय बा नों गोथाव मोन्नाय मुवा बेसाद मस्ला दुन्दिया बायदि बायदि बुस्थुखौ होयाबो जानो हागौ बिनिखायनो जोङो गावनो निजे बा हारसिं नांगौ रोखोमनि ओंख्रियाव होनांगौ मुवा बेसादफोरखौ होनानै गावनो निजे सङै खावै बा बानायनानै जायोब्ला गोथावसिन मोनजायो बेनिखायनो आं न'आव बानायनानै जानाय ओंख्रिफोरखौ गोथावसिन मोनो एबा मोजां मोनो